برتن دھونا ایک عام گھریلو کام ہے جس میں کھانے کے بعد استعمال شدہ برتنوں کو صاف کیا جاتا ہے تاکہ ان پر چکنائی کھانے کے ذرات اور جراثم باقی نہ رہیں تیل والے برتن کو صاف کرنے کے لیے میں کچھ طریقے کا طریقے کو اختیار کرتی ہوں سب سے پہلے برتن پر گرم پانی ڈالتی ہوں تاکہ چکنائی نرم ہو جائے اس کے بعد ڈش واشنگ لکوڈ یا صابن استعمال کرتی ہوں جو خاص طور پر چکنائی کتم کرنے کے لیے بنایا گیا ہو آخر میں برتنوں کو صاف پانی سے اچھی طرح دھو لیتی ہوں تاکہ صابن کا کوئی اثر باقی نہ رہے